कुझु ॾींहुं पहिरियों मां नील कमल वारे जी दुकानु ते पैंट वठणु वियमि हुन मूंखे चङा पैंट ॾेखारई रेशमी बि ॾेखारई ऐं काटन जा बि ॾेखारई पर मूंखे उन मां काटन जो कारे रंग जो पैंट ॾाढो वणियो उन पैंट जो कपिड़ो जाम सुठो लॻो ऐं हुन पैंट में जेके जेब हुया उहे वॾा चङा सुठा पिया लगनि उन्हनि में जेके बटण लॻियलु हुया उहे चिमकण पिया ॾिस ॾिसण में ॾाढा सुठा पिया लगनि उन पैंट जो अघि बि सही लॻायो धोइण खां पोइ पैंट जो रंग न फिटियो न कुझु शिकाइत आई हुन जो कपिड़ो बि ॾाढो सुठो लॻो ऐं पाइण खां पोइ पैंट जी सिलाई बि न खुली पाइण में फिटिंग बि ॾाढी सुठी पई लॻे कपिड़ो बि जाम सुठो लॻो ऐं उन पैंट में कोई बि दिक़तु न लॻी पाइण खां पोइ पैंट ॾाढो सुठो पियो लॻे सभु था पुछनि इहो पैंट किथा वठी आई आहे